हा मां अहिड़े घणी ॿारनि खे सुञाणा जिन कॉलेज पास कयो आहे ऐं मूंखे लॻंदो आहे त उन्हनि ॾाढो सुठो कयो आहे त घणनि जा घणनि जा नाला मां तव्हांखे ॿुधाए सघां थो त जिन असांजे हिसाब सां कॉलेज पढ़ी करे ऐं देश जो न पंहिंजो न पर पंहिंजे गॾो गॾु पंहिंजे माता पिता जो गॾो गॾु पंहिंजे कालोनी जो गॾो गॾु उन स्कूल जो बि नालो कयो कॉलेज जो बि नालो कयो आहे त ई ॿार असांजे कॉलेज जो विद्यार्थी रही चुको आहे ऐं मां त ईअं चाहींदुसि त असांजा सिंधी ॿार चाहे छोकिरा हुजनि चाहे छोकिरियूं हुजनि सभिनी खे ई पंहिंजी पढ़ाईअ में अवल रहणु खपे ऐं तमामु उच शिक्षा प्राप्त करणु खपे छाकाणि त अॼोको युग असांजो कंप्यूटर जो युग आहे त उन लाइ ॿार जी उच शिक्षा प्राप्त करणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं जेके बि ॿार कॉलेज मां पास कंदा आहिनि त मूंखे त ईअं ई लॻंदो आहे त उन्हनि तमामु सुठो कयो आहे छाकाणि त उन्हनि जी शिक्षा सां ई असांजे समाज जो सिंधी समाज जो देश जो पंहिंजे सभु पासे नालो रोशन थिए थो